नमस्ते मैम कहाँ जाना है मैम तो ठीक है मैम ठीक है मैम यहाँ का किराया मान के चलो दो सौ रुपये है मैम जी मैम लखनऊ का उसी हिसाब मैम जौने हिसाब आपकी दूरी है उस हिसाब से पैसे पड़ेंगे मैम जहाँ जहाँ घूमना है मैम जी जी मैम सब जगह मैम अगर घूमेंगे तो पूरा दिन लगबै करी तो बारह तेरह सौ रुपैया तो मान के चलो तेले के हो जाएगा अरे दो अरे दो तीन हज़ार रुपये का खर्चा है मैम जी लखनऊ में मैम अब कहाँ कहाँ चलना है मैम अब दस बारह जगह अभी बता रही हैं तो टाइम तो लगेगा पूरा दिन चला जाएगा तो मैम दूरी सब जैसे आप यहाँ और ये हमारे तरफ़ चन्द्रिका देवी है इससे बढ़ियाँ बढ़ियाँ यहाँ मेला लगते हैं तो ये है मैम इसमें तेल वेल लगेगा तो खर्चा इतना आ ही जाई अब मान के चलो लखनऊ से यहाँ तक का मान के चलो अकेले पर मान के चलो सौ रुपये खर्चा आ जाता है आना जाना जी मैम ओ जब जा मैम जहाँ बताएँगी तो बनारस भी चल देंगे मैम बनारस भी चल देंगे मैम बनारस का पैसा होगा एक हज़ार रुपैया किराया मैम

अरे हम हैं तो मैडम ड्राइवर हई हैं जब तुम कहो चल देंगे ठीक है मैम बताना फिर नमस्ते मैम